आधार कार्ड ल रहनाइ बहुत जरूरी छै आधार कार्डसँ सभचीज मिलै छै लोन मिलै छै आधार कार्डसँ गाड़ी मिलै छै पैसा मिलै छै आधार कार्ड रहै छै तभिए मतलब तभिए ककरो भी अच्छा होइ छै आधार कार्ड बहुत ही अच्छा चीज छियै सभकेँ रहना चाही आधार कार्ड आधार आधार कार्डसँ सभचीज मिलै छै गरीब दुखिआकेँ रुपैआ मिलै छै बेरोजगारकेँ रोजी मिलै छै जकरा रोटी नहि छै ओकरा रोटी मिलै छै खाय लेल इएह आधार कार्डसँ आधार कार्डके सिग्नेचर लै छै सुमन पोद्दारसँ हमरा आर ऑनलाइन करबै छियै आधार कार्डके जे भी होइ छै टके पैसा होइ छै आधार कार्डसँ मिलै छै कोनो चीजमे अथी करै छियै तऽ कोनो चीजमे भरै छियै सभसँ पहिले आधार कार्ड लागै छै आधार कार्डसँ मिल जाइ छै आधार कार्ड मिलै छै आधार कार्ड मिलि कऽ बस आधार कार्ड बहुत अच्छा चीज छियै सभकेँ होना चाही आधार कार्ड आधार कार्ड आधार कार्ड नहि छै तऽ किछो नहि छै आधार कार्ड आधार कार्डसँ ही पहचानल जाइ छै केहन कोइ के कोन आदमी छियै आधार कार्डसँ ही जानल जाइ छै कतय घर छै कतय पता छै आधार कार्डसँ लोन लेल जाइ छै बहुत लोक लै छै लोन हमरो आरके लोन लै छियै आधार कार्ड नहि रहै छै तऽ लोन नहि लै छै आधार कार्डमे अठारह वर्षसँ जादा पुरना चाही तऽ ओकरा लोन दै छै सरकार सरकार बहुत अच्छा चीज करलकै आधार कार्ड बनाए कऽ आधार कार्ड बहुत अच्छा चीज करलकै कोन छियै आधार कार्ड आधार कार्ड बहुत मतलब प्रिय चीज भेलै इसभ चीज सभकेँ होना चाही एकहक रत्तीके बच्चा आब बनबै छै आधार कार्ड आधार कार्ड नहि होइ छै तऽ इसकुलमे नाम नहि लिखबै छै नाम नहि सर लिखै छै आधार कार्ड नहि रहै छै तऽ नहि टाका मिलै छै आधार कार्ड बहुत आधार कार्ड नहि रहै छै तऽ सोचय ओकर जिन्दगिए अथी भए जाइ छै आधार कार्ड होनाइ जरूरी छै आधार कार्ड सभकेँ होनाइ जरूरी छै आधार कार्ड सभके